औ सार मा खालामदों सार औ गोजोन्थों सार अह आङो माबा मोनसे रायलायनोसो हरदोंमोनलै सार नोंनाव टाइम दंबाथाय ओह माने जोंनिथिंजा बै जौ जुवाया बिराद बारा जाबायलै सार माने फुजाफ्राव बे जुवा होनाया एदम बारा जागासिनो दं माने बिराद लोंनायफ्रा बिराद बारा जाबाय माने बेखौ माबोरै मा राहायै बन्द' खालामनाया मोजां जागोन्ना दोन्नाया मोजां जागोन माखासे मानसिफ्रा बेजों फैसाबो खामायगासिनो दं नाथाय माखासे फारसेथिं नायोबाथाय आरो माखासे मानसिफ्रा आरो एकदमबारे लोंनानै फैसा उराय होगासिनो दं गावनि बिसि फिसा फरायनांगौ जानांगौ लोंनांगौ बेफोरनि बागै माने खेल गैला आरो सार माने दा मा खालामनाया मोजां जागोन सार बेफोरखौ इसे औ सार औ सार औ नोंगौ नोंगौ उम उम उम उम

औ सार औ

होम्बा सार बेखौ जोङो औ सार माने बेखौथ' बन्द' खालाम खाथारनांगोन नालाय सार उम औ होमबा औ औ औ दे जागोन दे सार होम्बा दे सार आं मोनसे खामानियाव थांनि सार होमबा दोन्थ'नाय जानोसै सार होमबा ना औ औ सार औ दे सार दे